پازیٹو اگر چیزوں کی اگر بات کریں تو جو تین فنکشنالٹیز اون کے ساتھ ملتی ہیں اور تقریباً ایک سو بیس الگ الگ موڈس جو اس میں پری سیٹ ملتے ہیں تو یہ اس کی پازیٹو بات ہے نگیٹو بات یہ ہے کہ اس کی الیکٹرک سٹی کی کنزمپشن جو بجلی وہ کھپاتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں کھپاتا ہے ٹو اسٹار اس کو ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اگر انہیں پیسوں میں مجھے تھری اسٹار یا اس سے بہتر پروڈکٹ مل جاتا تو وہ زیادہ کفایتی اور بہتر رہتا